हम एगो लिंक ग्लायसर के पेन लेले रहियै जेकी बढ़िऑं से चलै भी हि छै रुक रुक के चलै छै आओर गर्मी के कारन इंक बोकरि देले छै